سفر كے دوران سب سے زیادہ غیر متوقع چیز متوقع چیز جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہم لوگ كے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہے كہ سفر كے دوران اكثر و بیشتر اگر سفر میں كوئی نہ كوئی پریشانی ہوتی رہتی ہے ایک مرتبہ یہ بھی حادثہ ہوا كہ ہم لوگ كا بیگ بھی ایک ٹرین میں رہ گیا لیكن بعد میں مطلب بائیک سے سفر كرنے كے بعد وہ بیگ ہم لوگوں نے ہم لوگوں كو مل گیا اور ٹریكس میں جو ہم لوگوں نے جو ٹریکس تصویریں كلک كیے ہیں بہت ہی شاندار كلک كیے ہیں اور فرینڈس وغیرہ بھی کے ساتھ میں ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا كلک كیا وہاں پہ تصاویر اور یہ كہ اور اس فوٹو كو لینے كے بعد ہم نے ہم لوگوں نے اسے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی شیئر كیا اور اس كو ٹوئیٹ بھی كیا اور اس پہ بہت سارے اچھے اچھے كمنٹس بھی آئے اور ایک ہمارے دوست انہوں نے كمنٹ یہ كیا كہ آپ لوگ جب سفر پہ جا رہے تھے تو ہمیں كیوں ںہیں لے كے گئے خیر ہم لوگوں نے ان كو بتایا كہ یہ یہ حادثات پیش آئے اس وجہ سے وہ بھی بعد میں كہنے لگے كہ اچھا ہوا كہ ہم لوگوں نہیں آئے وہ پوسٹ كو بہت سارے لوگوں نے لائیک كیا اور ایک دو لوگوں نے اس پوسٹ کو شیئر بھی كیا تھا